आं लोंग्रा बानायनो गोरों मानोना माइब्राफोरखौ जेरखम ओंखाम बादि संनानै एमाव एसे सारनानै होबा बे लोंग्राया माइब्रा बिदैया बिराद गोथाव जायो आरो बिदिनो अखम्बा बे माइसालि माइरंफोरखौ संनानै जुमाइ एरि बानायनानै अफ्रि दिरुननानै जोङो अमाफोरनो जाहोनो बानायो आरो बेखौ बे बिदैखौ लोंनानै आरो लोंखांनानै गोथाव लोंखांनानै आरो दिरुनखांनानै उनाव बेखौ अराव अफ्रिखौ जानोबा बेनिफ्रायबो आरो गोरान जौ गोरान ओंखारबावो बेखौबो लोंजायो आरो माइब्रा बिदैखौ जान्था संनानै ओंखामबादि संखांनानै उनाव बाल्टिंफोराव सोना दोननानै गेजेराव जान्था जाननानै दोननानै बे जान्थाजों जान्थायाव बिदै थुबुर जाना थानायखौ हायखांनानै बेबो लोंजाबाय गोथाव जायो जौ बिदैया आरो बिदिनो माइसालिफोरखौबो संनानै बिदिनो जान्था बहायनानै दोनजायो बेबो लोंजायो बेनिफ्राय बिदिनो गोरानबो बानायजायो गोराना अराव जानदो माइरं ओंखाम संखांनानै माबा अफ्रि जानायखौ ओमबा अमानो नोङो बिनि माबाखौ साबाखौ माने अफ्रिखो अमानोबो जाहोजाबाय बा दाउफोरनोबो होजायो गुन्दैफोरजों गलायनानै होमबा अमाफ्रा देरो बेनि गुन्दैखौ मोनजाबा आरो बिदिनो थालेर फिथाइफोराबो जुमाइ दिरुनजायो बेफोरखौबो गुन्दै माबा एमाव इसे गलायना दोननानै सानथाम सानब्रैनि उनाव बेखौबो मावोबा बेबो बिदै ओंखारो आरो जेरखम खानथालफोराबो जुमाइ बानायजायो खानथालफोरनि बिदैफ्राबो जुमाइ बानायबा लोंजायो गोथाव जायो गोसिबो फिथाइफोरनियानो बिदिनो लोंग्रा फेग्रा बस्तु बानायजायो आरो आरो बेजों लोगोसे